हम अपनी खेती बाड़ी आमदनी संबंधित चीज़ों को मतलब कुछ अलग से फसलें हैं सब्जी है जैसे मटर वगैरह खेती ये सब करके संभालते हैं हमारे यहाँ उपलब्ध इनके बारे में बताएं तो ऐसे बहुत से ऋण है जो सरकार उपलब्ध करवाती है और ब्याज भी इसमें कम लेते हैं तो ये भी कृषि के लिए जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए अच्छा है